आं हांवेन एक बड्डेची पार्टी आमच्या सोसायटीच्या ग्रावंडार दवरली आसा आनी त्या खातीर म्हाका मातशे कचऱ्याचे डबे जाय एक वल्याक सुक्याक आनीक बाटलें कित्याक आमचें जेवण सगळें दवरिल्लें आसा आनी भरपूर लोक येतलो मागीर त्या खातीर सगळीं लोक हळशी करतली न्ही ताका लागून म्हाका चडान चड रोकडे हे जाय कचऱ्याचे डबे मागीर तुमी हाडून दितली न्ही नाजाल्यार लोक हळशी करता